द कपिल शर्मा शो इयो शो मुंहिंजो हिकदमु बेस्ट ऐं फेवरेट शो आहे छो त इन शो में हेॾी हसी मज़ाक़ थींदी आहे छो त मुंहिंजे लाइफ़ में जे के बि स्ट्रेस ऐं टेंशन वारी ॻाल्हियूं हूंदीयूं आहिनि इन शो ॾिसण खां पोइ हिकदमु ई रिलैक्सड थी वेंदो आहे